جی میری جمال ویجٹیل شاپ سے بات ہو رہی ہے جناب مجھے مجھے سبزیاں چاہیے تھی جناب مجھے ٹماٹر آلو پیاز اور گاجر اور مٹر ابھی کیا ریٹ چل رہا ہے چالیس روپے کلو بہت بڑھیا ہے جی سب ایک ایک کلو چاہیے اور یہ گاجر گاجر کیسے ہے ساٹھ روپے اور آلو آلو بھیا سہی لگائیے جناب آلو تھوڑا مہنگا ہو رہا ہے آپ رُک جائیے میری بات سُنیے یہ پیاز اور مٹر کیا ریٹ دیں گے آپ تو یہ کیا آپ ڈلیور بھی کرتے ہیں یہ کہ آپ ڈلیور بھی کرتے ہیں نہیں میرا جو گھر ہے آپ کے جو شاپ ہے اُس کے پیچھے بلڈنگ میں ہے بارہواں فلور ہے میں ابھی گھر پہ ہوں نہیں میں وائف ہے تو اِس وجہ سے میں کہہ رہا تھا جناب ضرورت تھی جناب گھر پہ کوئی تھا نہیں تبھی میں نے آپ کو کال کری تھی

آپ ڈلیوری چارجیز لے لیجٮٔے جناب چلیے آپ نیچے ہی آ کے کھڑے ہو جائیے کیا چارجیز لگے گا آپ بس پہنچ جائیے میں پیمنٹ کر رہا ہوں آپ کو پیمنٹ کیسے کرنی ہے ٹھیک ہے آپ میرے کو اپنی یو پی آئی آئی ڈی بھیجیے میں پیمینٹ کر رہا ہوں ٹوٹل کتنا ہُوا آپ سب کا

ایک کلو گاجر ایک کلو ٹماٹر ایک کلو آلو ایک کلو پیاز ایک کلو مٹر جی سر جلد جی جناب جی

شُکریہ جناب